گڈ مارننگ سر سر آپ ذائقہ ریسٹورنٹ سے بول رہے ہیں سر جی سر سر مجھے آپ کے یہاں بیس لوگوں کا کھانا آڈر کرنا تھا سر جی جی سر آپ کے یہاں کچھ ڈسکاؤنٹ مل جائے گا سر کتنے پرسنٹ بیس پرسنٹ سر بیس پرسنٹ کچھ کم نہیں ہے ڈسکاؤنٹ سر سر آپ جی جی سر آپ تیس پرسںٹ کر دیں سر سر میں نے سنا ہے کہ آپ کے یہاں کافی ڈسکاؤنٹ مل جاتا ہے سر جی جی اگر ممکن ہو تو سر بیس کو جو ہے تیس پرسنٹ کر دیں سر جی جی جی آپ نے جو ہے بہت دسکاؤنٹ کرتے ہیں سر جی سر جی جی جی جی میں آپ کی بات سن رہا ہوں سر اگر ممکن ہو تو کر دیجیے سر جی ٹھیک ہے آپ کا بہت بہت شکریہ